मानशून के कमज़ोर रहने पर फसल की पैदावार आमतौर पर कम होती है जबकि सामान्य या उससे अधिक होने पर उत्पाद में वृद्धि होती है हलाँकि भले ही देश में समान औसत वर्षा की दर कम हो जाए लेकिन समय पर बारिश में अमाई ग्रह आदि जो भी ठहराव होते हैं वे बारिश के लिए ज़रूरी होते हैं और फसलों के लिए भी तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मान मानसून जो भी है बारिश और दूसरे पेड़ पौधों के लिए हवा पानी ये सब चीज़ों के लिए मानसून ज़रूरी है और यह मूलयतः ज़्यादातर हिन्द महासागर अरब सागर दक्षिणी पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं और यह जो मानसून के चलते बारिश होती है वह एस जो बारिश होती है वह हवाओं के द्वारा होती है हवाओं से